जों पिगनिक जानायाव थाङो इयाव सिगाङावबो थांदो सिगाङाव माबा जों माबा पार्कआव थाङो गौरां ब्रिज बिलासिफारायाव गरां ब्रिज पिगनिक जाना थांदो बेयाव गारि लानानै न' न'नि मानसि आन्था आरो आलासि बेयाव माबा ना बेदर माइरंफोरा लांनानै बेयाव संनानै जायो आरो माबा ना बेदर मेगं माबा थावफोरा गेस थेस लांनानै इयाव संना जायो पिगनिक जानाया मोजां नाङो आरो बोसोर बोसोराव एक जानुवारियाव एक जानुवारियाव पिगनिक जानो थाङो आरो आरो हाबा जानानै बेयाव अदालगुरियाव फैनानै बेयावबो थांदो थांना फैबाय जोंहा मालिगनि नखरनि मानसि आरो मालिगनि लोगो नख न'नि मानसि गारि लानानै भेरबकन्द'आव थांना फैबाय माइरं मेगं दालि ना बेदर आरो बेयाव माबा गेस लाङाखै माबा अराव संबाय माबा बनथराय लानानै पिगनिक जानायाव मोजां नांदो बसोरावनो खनसे पिगनिक जानायावलाय मानसिफ्रा जमा जानायाव मजां नाङो आरो भैरबकन्द'आव माबा लामाफोराबो मोजां बाहे माबा दङ होह माबा नाङो आरो बा माबा खामबाय आरो होमा मोजांनांदो माबा खामनानै इयाव माबा पिगनिक जानायाव मोजां नांदो आरो जाग्राफोराबो मोजाना बाहे लामा बाहे अन्थाइ दङमोन अन्थाइ गेदेर गेदेर माबा साइतथिं होमबाबो बारा माबा नङा आरो मोजाना लामाफोराबो थांनाया थांना फायबाय पिकनिक जानाया जागाफोराबो मोजां मानसिफोरा लोगोफोरा नै जमा जानाया मोजांना पिकनिक जानायाव जमा जायो जमा जानाया मोजां नाङो आरो जायगाफोराबो मोजां माबा भैराकुन्द' सिगाङाव माबा बगामाथियावबो थांबाय बगामाथि जागायाबो मोजां बेयावबो थांबाय बोसोराव एक जानुवारियाव थांनाफैयो जायगाफोराथ' मोजां माबा न'निफ्राय माबा कालेक्ट खालामनानै फैसाफोरा कालेक्ट खालामनानै ना बेदर माबा माबि लाङो माइरंफोरा दालिफोरा ना बेदरफोरा लाङो आरो जेर'खम माबा लांनानै संना जायो आरो बेयाव जमानो गासिबो जमा जानाया मोजां आरो होथ जाबाय